साढ़ा जेह्ड़ा अस मतलब मुसलमान होंदे ते साढ़ी मतलब ईद होंदी रोजे होंदे ईद पर ई होंदा साढ़ी मतलब जेह्ड़ी असेंई इयां ते बोह्त होंदियां लेकिन स्हेई ईदा होंदियां ओह् दो होंदियां इक मतलब अस इां डोगरी च जिनेंई आखदे इक निक्की ईद ते इक बड्डी ईद निक्की ईद होंंदी रोजें दे पैह्ले होंदी ओह् रोजे मतलब इया थोड़े नेह् होंदे पैह्ले ओह् होंदी ईद भी होंदी रोजे होंदे साढ़े त्रीह् रोजे होंदे ओह् ओह्दे च असें सवेरे मतलब सरगी होंदी ओहदे च असे रुट्टी खानी होंदी पानी शानी तैह्लूं पींदे भी पूरे देन असें कख निं खाना ते कख निं पीना अदे शामी टाइम मतलब पूरा कलैंडर होंदा ओह्दे बेच असें ओह्दा मतलब टाइमिंग दित्ती दी होंदी उयां अस उसी मतलब उस टाइमिंग दी भी रुट्टी खंदे पूरा दिन लेकिन दिनें ना असें पानी पीना ते न असें रुट्टी खानी अदे भी उसी भी रोजे त्रीह् होंदे त्रीह् दे त्रीह् मतलब रखदे कोई कई होंदा जेह्ड़ा बीमार बदा होंदा ओह् नेईं रखदा मैक्सीमम लोक रखदे गै न ते भी फ्ही होंदी ईद जिां रोजे खत्म होंदेभी इक ईद औंदी उसी आखदे निक्की ईद अदे ओह् लोग मनांदे इक दूए दे घर रिश्तेदार बगैरा औंदे रोट्टी बनांदे आ बड़ा मतलब इयां सद्ददे नमें कपड़े लांदे अदे बड़ा मतलब त्यार शेयार होंदे इक दूए घर जंदे ईदी होंदी एह्दी ईदी दिंदे लोग इक दूए बच्चे ई दिंदे ईदी अदे भी ओह्दे बाद ढाई म्हीने बाद औंदी बड्डी ईद बड्डी ईद होंदी बकरा ईद होंदी ओह् ओह्दी बकरा बनांदे उसी लहाल करदे दे ओह् सब मतलब ओह् दिंदे ते मतलब सारी उंदियां पतलियां होंदियां बनदे अदे ईद होंदी भी ओह्दे बाद ईद औंदी गै रौंह्दी बिच मतलब इन्नी ओह् निं करदे भी महोरम होंदे साढ़े महोरम महोरम बेच बी अस मतलब आ बड़ा इयां नमाज बगैरा मस्जिद च जाइयै दुआ बगैरा करनी इयां ओह् करदे आ